नमस्ते हाँ बोलिए हाँ मेरे पास हमारा स्टेन जो है उसके अग़ल बग़ल बहुत सी दसियों ठो फोर वीलर खड़ी हो जाएँगी एक की क्या बात है आप आइए तो मेरे रेस्टोरेंट में अरे आप आप आप मेरे रेस्टोरेंट पर आइएगा जो जो ऑर्डर आप करेंगी सब चीज़ मिलेगा सब चीज़ उपलब्ध है आप पहले कब तक आ रही हैं ठीक है आइए और उसके बाद हम कहिएगा वहाँ आ आने के बाद मेरे रेस्टोरेंट में बैठिएगा फ़ैन चलेगा बैठ बैठने के बाद और हम अपना ऑर्डर दीजिएगा मेनु कार्ड भेजे देंगे मेनु कार्ड में जो भी ऑर्डर करेंगी सब चीज़ हम आएँ हाँ है ऐ सी का चार्ज अलग से है ऐ सी का चार्ज देंगी ऐ सी वाले में बैठेंगी तो अगर आप ऐ सी का रूम बुक करती हैं तो उसका चार्ज अधिक है आप आइए ऐ सी का यूज़ कीजिए तो ए सी का चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद मेनु कार्ड चला जाएगा जो जो ऑर्डर करेंगी और सब चीज़ उपलब्ध है मेरे पास बताइए आने के बाद बोलिए क्या क्या ऑर्डर करना है हाँ पनीर पकौड़ा है पनीर शाही पनीर है चौमिंग है बर्गर है और खाने में आप जो आर्डर करिए दाल फ़्राई करिए सादी दाल करिए मूंग मूंग की दाल की करिए सब्ज़ी में मेरे पास मसरूम की सब्ज़ी है गोभी की सब्ज़ी है और आलू गोभी की सब्ज़ी है पनीर है और उसके बाद पनीर में शाही पनीर पनीर अब जो कहिए वो उसको हम आर्डर में लिखेंगे अपने अगर सादा खाना यूज करती हैं तो उसका चार्ज कम लगेगा वही साही पनीर पनीर का चार्ज अलग से है अगर नार्मल खाना दाल चावल सलाद रोटी यूज़ करती हैं तो उसका चार्ज एक सौ अस्सी रुपये लगेगा अगर उसमें आप मिक्स वेज पनीर दाल फ़्राई इसका यह सब खाना ऑर्डर करेंगी इसका चार्ज आएगा तीन सौ रूपये पर पलेट और और एक बात पूरे परिवार के साथ आ रही हैं तो इसमें हम थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे नमस्ते